हाँ जी संजय इलेक्ट्रॉनिक से बात कर रहे हैं अच्छा अच्छा अरे भैया मैं अभी अभी अपना घर का काम करवाया है तो एक्चुअल क्या हो रहा है कि अभी मैं इलेक्ट्रिक वर्क का भी काम चल रहा है जिसके लिए मुझे आपकी दुकान से सामान वगैरह चाहिए इलेक्ट्रिकल मैटेरियल पूरा आपके दुकान से आना है और जो भी जरूरत पड़ेगी और वो भी सामान आपकी दुकान से लगेगा हाँ हाँ अच्छा अच्छा मैं आपको लिस्ट एक बार बनवा देता हूँ तो आपको तो लिख लीजिए ताकि अभी आप भिजवा दीजिएगा फिर शाम तक मैं भैया कम्पनी वाला चाहिए अभी अभी अब घर बना है तो एट लीस्ट गारंटी वाले सामान तो पहुँचा ही दीजिएगा अच्छा अच्छा हाँ हाँ अच्छा अच्छा सिसका सिसका का मिल जाएगा सिसका सिसका सिसका का मिल जाएगा आपके पास अच्छा अच्छा अच्छा हाँ तो बल्ब वगैरह जो रहेंगे वो सिसका के रखवा दीजिए दीजिएगा और जो भी बटन वो जो पावर बोर्ड होंगे न पावर बोर्ड वगैरह जो भी आपकी दुकान से अच्छा आता होगा वो आप रखवा दीजिएगा हाँ रखवा दीजिए रखवा दीजिए अभी कितना महंगा मतलब थोड़ा बजट के हिसाब से चल लीजिएगा थोड़ा सा ज़्यादा बजट नहीं है हमारा हाँ अच्छा तो आप नॉर्मल नॉर्मल करवा दीजिए एक काम करिए बजाज ही रखवा दीजिए हाँ उसमें चल जाएगा और साथ में लगभग पंद्रह बीस मीटर की आप वायर पहुँचा दीजिएगा कॉपर वाली कॉपर वायर पहुँचा दीजिएगा

जो अच्छी होगी भैया वो ही रख दो आप तो छः में भी छः शायद अच्छी हो घर घर के लिए चाहिए न घर के लिए चाहिए मेन पॉइंट मेन पॉइंट अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है तो आप वो ही रखवा दीजिए फिर हाँ हाँ तो भैया आप इसका एक काम करिए पावर बोर्ड आप पंद्रह पंद्रह कर दो आप तो हाँ वायर कॉपर वाली कॉपर वायर पावर बोर्ड पाँच ही हैं पाँच जी हाँ हाँ बस बस इतना ही सामान चाहिए अभी वो तो है लगभग तीन बाई तीन का है जी हाँ ठीक है ठीक है तो मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ और एडवांस भी आपको जमा कर देता हूँ आप भिजवा दीजिए मेरे घर तक सामान ठीक है भैया जी भैया धन्यवाद